دہلی میں کاروباری شعبہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ مختلف طریقوں سے مشغول ہوتا ہے جیسے کہ اشتہارات کی بنیاد پر تبلیغات مقامی مارکیٹ میں شامل ہو کر مصنوعات کی فروخت اور مقامی انسٹیٹیوشنس اور کاروباری افراد کے ساتھ تعلقات کی بنا پر تعاون کرنا یہ کمیونٹی اپنے افراد کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے میں مدد حاصل کر سکیں اور مقامی اقتصاد کو ترقی دے سکیں اور ان میں آنے والی پریشانیوں کو صحیح طرح سے ڈیل اور ٹیکل کر سکیں اور سارے امور کو بروئے کار لا کر کے اپنے کاروباری شعبے کو مزید بہتر بنا سکیں